पसन्दीदा जगहके जे हम गप करि तऽ हमरा ऐतिहासिक स्थल बेसी आकर्षित करैया जाहिमे हम हमरा लेल जँ सभसँ नीक जगह हम कही सभसँ पसन्दीदा जगह कही तऽ ओ ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटीके कैम्पस अछि हमर कॉलेज दिल्ली से भेल दिल्लीके कॉलेज या यूनिवर्सिटीमे एतेक जगह नहि रहै छै जतेक एल एन एम यू के एक कैम्पसमे अछि ओ जगह हमरा बड्ड नीक लगैया हम नोर्मलो घुमैके कालमे लेल जँ कतौ जाइ छी दरभङ्गा जाइ छी तऽ ओ जगह हमरा बड्ड नीक लगैया तऽ ओहि से इतर मधुबनीके राज नगर सेहो हमरा चूँकि ओ अवशेष आब जीर्ण शीर्ण भऽ गेल छै तैयौ ओ अवशेषमे हमरा अपना चूँकि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हमरा अपन तरफ आकर्षित करैया तऽ हमरा बुझाइया मिथिलाके ओ ऐतिहासिक धरोहर छियै आ ओ हमरा वाजिब अपन तरफ खीँचेया ओहि से इतर जे हम कही तऽ मधुबनीमे सरिसब पाही परिसरमे अयाची डीह अछि सेहो हमरा हम एक बेर गेलहुँ ओहि से ब्याह से पहिने हम नामे सुनलहुँ कहियौ एलहुँ नहि ब्याहके उपरान्त हम देखलहुँ अयाची डीह तऽ ओहो सभ जगह हमरा अपन तरफ आकर्षित करैया हम जानऽ चाहे छी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ओहि सभके तऽ मिथिला लग अतेक धरोहर अछि कि कोनो मिथिलावासीके बाहर इतिहास खोजैके ता धरि आवश्यक्ता नहि पड़ते जा धरि ओ मिथिलाके इतिहासके बिल्कुल समैझ बूझि नहि लिए तऽ हमरा बुझाइया मिथिला लग एतेक सम्पदा अछि ऐतिहासिक सम्पदा अछि जेकरा पढ़ल जा सकैया लिखल जा सकैया आ समझल जा सकैया